جی میرے پاس کچھ پسندیدہ کہاوتیں اور محاورے ہیں جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ایک محاورہ ہے جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اپنی اوقات اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے یہ مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ زندگی میں ڈسپلن اور بیلنس سکھاتا ہے ایک اور کہاوت ہے بوند بوند سے دریا بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی محنت اور سیونگس مل کر ایک دن بڑا انتیزہ دیتی ہے یہ مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ ہر روز تھوڑی سی محنت کرنے سے جذبہ دیتا ہے اور ایک فنی بھی کہاوت ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا جب بندہ اپنی غلطی نہ مانے اور ہمیشہ دوسرے پہ ٹال دیں مجھے یہ اسی لیے پسند ہے کیونکہ ہم اکثر یہ ریئل لائف میں دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہاوتیں صرف زبان کی باتیں نہیں ہیں بلکہ زندگی کے تجربے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھ رکھے جاتے ہیں شکریہ